मां कॾहिं कॾहिं काल्पनिक लिखंदी आहियां कॾहिं जेका घटना ऐं दिलि ते वही रहंदी आहे की हुन घटना खे विसारे कान सघिबो आहे त हुन जे मथां बि लिखणो सुठो थो लॻे असांजो पसंदि जो जेको लेखकु आहे उहो त बचपन खां वठी मां जीअं ई वॾी थियसि मूंखे अमृता प्रितम जूं ऐं प्रेमचंद जूं ई वणंदी हुयूं कहाणियूं लेकिन हाणे जेका सची घटना थिए थी उन खे लिखण में त सवलाई थी थिए थी की जेको ॾिठो अखियुनि सां ॾिठो ऐं उन खे लिखी ऐं उन खे हिकिड़ो लेख ठाहे छॾिणो त उहो हमेशा जे लाइ असां वटि रहे थो की हा ही आहे त इन करे ॿई तरह जा असीं ऐं कल्पना बि करे था सघूं जीअं बचपन जूं कहानियूं पयलु आहिनि या वॾी वॾियूं नॉवेलियूं पढ़ियलु आहिनि त पोइ ऐं उहे बि कल्पना बि करे था सघूं भई असीं कंदा रहंदा आहियूं ऐं मूंखे त लॻे थो त काल्पनिक में एतिरो हू कान ईंदो आहे जेतिरो की सच घटना खे लिखी ऐं माण्हुनि खे ॿुधाइजे त ही थियो अॼुकल्ह हेतिरा केस पिया थियनि त हुन अखियुनि सां ॾिठलु आहे अखियुनि सां ॾिठलु आहे त उहो करणु खपे ऐं ॾिसणु खपे इन करे असां ॿई शयूं पसंदि कंदा आहियूं